काणकोण तालुक्याक विशेश धार्मीक उत्सव म्हणटा ते गणेश चतुर्थी दिवाळी तुळशी लग्न दसरा कृष्णाश्टमी हे अशे वेगवेगळे धार्मीक उत्सव आसात हे उत्सव बऱ्याच मोठ्या प्रमाणान सगली जाण करतात तातूंतलो तूं गणेश चतुर्थी आसा म्हणटा ती उत्सव एक मोट्या प्रमाणांत पोळोपा मेळटा आनीक सादारण काणकोण तालुक्यांतल्यान पयस पयस सुद्धा जे लोक सेटल जाल्ले आसा आपल्याल्या वेवसाया खातीर ते सुंद्दा ह्या वेवसायाक हांगा काणकोण तालुक्यांक आपल्याल्या मूळ घरा कडेन येतात आनीक त्या दिसाक गणपतीची मुर्ती हाडप ती देड दीस ताचे पुजन करप किंवा पांच दीस पुजन करप सात दीस पुजन करप णव दीस अशी वेगवेगळी तरा प्रत्येक जाण थारयतात त्या प्रमाणें आसता तशीच दिवाळी दिवाळीच्या वेळार नरकासूर दहन किंवा आकाशकंदील लावप दुसऱ्या दिसाक लक्ष्मी पुजन करप अशी वेगवेगळे पू हें आसात आनीक प्रादे प्रादेशीक मुखेल सांस्कृतीक कार्यक्रम म्हणटा ते सुद्दा अशे आसात की मुख्य म्हळ्यार तातूंक शिगमोत्सव हो एक मोठ्या प्रमाणांत हांगा काणकोणा तालुक्यांक करप जाता सादारण चवथ ती चतुर्थी गणपती गणेश चतुर्र्तीथी ही सप्टेंबर म्हयन्या येता प्रत्येक वर्सा मागीर ताजी एक म्हयन्या नंतर दसरो येता मागीर रोकडोच दिवाळी येता अशी तरेचे हे वेगळेवेगळे उत्सव हिंदू जो वर्शपद्दती आसा महिना पद्दती तिथी त्या प्रमाणे येतात ह्या उत्सवांक आमीय बी मोठ्या प्रमाणांत आमचें उत्साहान भाग घेतात वर्सान वर्स तो तो उत्सव येना फुडें सादारण एक आठ धा दीस पयलीं ताजी खंय तरी तयारी करप जाता आनी त्या प्रमाणे उत्सव मनोवप जाता जर गणेश चतुर्थी किंवा हे बाकीचे जे धार्मीक उत्सव आसात ताका ताका सगल्या उत्सवांक जास्त कन्न नॉनवेज अवोयड करप जाता सगले जाण वेज रावतात गणेश चतुर्थीक मुख्य जें गोड धोड खावप आसा तातूंक नेवऱ्यो लाडू मोदक हें जे गणपतीचें आवडीचें खाण आसा तें जास्त प्रमाणे आमी खातात त्याच प्रमाणे त्या दिसाक पातोळी करप दनपरां खीर गोडशें अशे वेगवेगळी तरेची जिनस कन्न आमी खातात त्याच प्रमाणें दिवाळी आयली तस जाल्या दिवाळेक गोडाची फोव हो विशय मुख्य तरेन आसा तुळशीचें लग्न आयलें तशें जाल्यान तुळशीच्या लग्नाक आवाळे मागीर कोबू म्हळ्यार जाचे पासून आमी साकर करता ऊस तो घालून जे सुके फोव करतात आनी लाडू खातात अशे वेगवेगळे तरेन हे फेस्टीवल करप जातात